टी सी चाहिए आप प्रिन्सपल मैम बात कर रहे हैं मुझे अपने टी सी चाहिए थी मेरे पापा जी का ट्रांसफर हो गया इंदौर तो मैं अपने टी सी लेना चाहती हूँ यहाँ से इंदौर में हुआ है तो इसलिए हमे अपनी टी सी चाहिए आप डॉक्यूमेंट बता दीजिए कि कुछ लगने है क्या जी ठीक है और साथ में उसका कुछ और भी जो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ हमें जाना है तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और एडमिसन की प्रोसेस भी है जो वहाँ करनी रहेगी तो जितना जल्दी हो सकता है तो यह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है हम कब आ जाएँ टी सी का जो फॉर्म फिल करना हैं उसके लिए ठीक है मैं कल ही आ जाती हूँ और यह फॉर्म फिल कर दूँगी जिससे जल्द से जल्द मुझे अपनी टी सी मिल जाए जी थैंक यू